जो रसायनिक कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं रसायनिक प्रदार्थ होते हैं अगर मिट्टी में वो मट्टी वो मिट्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहें मतलब उन दवाइयों का हम लोग किसी भी रूप में जैसे कि अगर मतलब जो हमारा फल बहुत ज़्यादा पेड़ जो फल देख इस लिए हमलोग रासायनिक प्रदार्थ का उपयोग करते हैं एक तरफ़ वो तो एक तरफ़ वो फ़ायदा तो करता है लेकिन दूसरे पर दूसरे ही तरफ़ वो उतना ही नुक़सान करता है मतलब उनको जो फल से वो जो उस उस फल से जो उस खाने से जो हम जो फल हम लोग खाते हैं तो उस खा खाने से हम लोग स्वस्थ रहने की जगह और बीमार पड़ जाते हैं बहुत सारे ऐसे रसायनिक प्रदार्थ है जिनका उपयोग हम लोग कभी कभी कर लेते हैं लेकिन वह मिट्टी तो उसका बहुत ज़्यादा हानि हानिकारक प्रदार्थ पड़ा है क्योंकि उससे मिट्टी जो है वो बंजर बन जा रही है उस पर दूबारा मतलब दूबारा पैदावार नहीं हो सकती ऐसे अगर चलता रहा निरंतर अगर ऐसे कीटनाशक दवाइयों का ऊपर उपयोग अगर हम लोग करते रहे तो मिट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उस पर कोई भी फ़सल नी होगा इसे बहुत ही ज़्यादा नुक़सान भारी मात्रा में हो सकता है अगर मिट्टी सही नहीं रहेगी तो उस पर कोई भी फ़सल अच्छे से नहीं होगी ना कोई फल फूल देगा ना फलेगा तो ऐसे में जो है भुखमरी आएगी जो भुखमरी की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो मिट्टी रसायनिक प्रदार्थ से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और मतलब मिट्टी की दशा सुधारने के लिए हमें उसको खाद में मतलब उसमें खाद डालना है खाद जैसे गोबर का हो गया गोबर है या सड़ा गला जो भी प्रदार्थ है वो जब सड़ जब सड़ जाए वो पूरी मिट्टी का रूप ले ले तो जा के हम को वो अच्छे मतलब बर्बाद जो मिट्टी है वहाँ पर उसको हम मिला देंगे तो वो मिट्टी जो है अच्छी बन जाएगी